आङो दहाय दिप रेसतुरेनटनिफ्राय मोनसे जाग्रा जिनिस अर्दार खालामदोंमोन बियो आंनिसिम टाइमआवनो सफैनो हादों आरो बेयो जानो थाखाय बिरात मोजां गोथाव जादों